आमगे फश्ट म्हळ्यार आमगे शिगमो जाता शिगम्यांक आमी स भुरगीं भुरगीं सगळ्याक नाचता आमगेलीं शिगमो जाता सगळ्या जात्र जाता आमगेल्यो शिगमो सगळ्यांचो उत्सव शिगम्यात सगळ्या गांव गांवांनी शिगमो आमगे जाता भुरग्यांक भुरगीं पयली प्रॅक्टीस करतात आनी सगळ्या वाट शिगम्यांक सगळे वयता सगळे गांव गांवांनी वयता मागीर संवसार पाडवो जाता पाडयाकू खूब उत्सव जातात घ देवळांनी

जात्रो बित्रो सगळ्यो जाता जायत्यो आमगे वार्शीक त्यो मागीर सगळ्या देवळांनी जेवण जाताच शिवरात्रीक म्हण आनी किद्याक म्हण

जात्रो जाता आमगे गांव गांवानी कॅथलिकां गांवानी वाठारांनी गांवच्या जात्र आताच जेवण जाता सगळ्याक संवसार पाडवो जाल माय पाडवो नाग मागी पावसाळ्यांत रक्षाबंधन नागपंचम नागपंचमी म्हुणू आमी खूब हें करतात नाग विकता गांवान वयता विकपाक रक्षाबंधन बी मदीं जाता भयणी भावाक राखी बांदपाक वयता मदीं मदीं खूब सण जाता आमगेले मागी चवथ येता चवथीक आमकां खूब कितें कितें करपाक पडटा चवथीक खूब त्रास जाता आमकां करपाक गणपती करता आमी ते विकता आमी काही लोक करता काही लोक करना ते सुकोवपाक पडटा आमकां मातशें खूब त्रास जाता सुकोवपा पावस बी खूब आसल्या कारणान आमकां सुकोवपाक मानाय हाडपाक तुका मातशें खूब त्रास जाता मागीर चवथीक लोक गणपती व्हरता माई परत आमगे दिवाळी येता दिवाळीक खूब सण जाता खुबशे जाता लोकांगे वयता फोव खाता कितें कितें करता उमेद भागयता तेन्ना लोकांगे फोव बी खावपाक वयता खूब सण आमगे जाता कसले कसले आमगे वार्शीक आमगे सण जाता दिवाळीचे आमगे मागी परत बारीक दिवाळी जाता तेन्ना फोव खावपाक वयता माई परत आनी एक पंदरा दिसानी बार दिसानी बारा दिसांनी परत दिवाळी जाता व्हडली तेन्ना आमी लोकांगेर वयता सगळ्या गांवां गांवां भोंवपाक पडटा आमकां सगळ्याक पांच दीस माई ते आनी पांच दीस दवरता ते आमी दियाक तुळशीक चॅक पांत दीस आमी या अशें करता पांच दीस म्हणल्या परत आमगे आसता दिवाळेचें माई तें आमी काडना पांच दिसानी मागीर आमी कितें उरता तें आमी तुळशीचें आमी कितें पुजा करता तें आमी लग्न म्हुणू करता तें आमगे पांच दीस म्हणल्या आमगे तें उरता दिवाळेचें माय पांच दिसांनी ते आमगे काडटा परत तुळशी कडेन लग्न करूंक तुळशीचें लग्न करून आमगे तें उरता असो आमगे ते सण जाता वार्शीक आमगे कसले कसले सण आसता चालू आसता आमगेलें